नवजात बच्चाके देखभाल ज्यादातर तऽ दादा दादी ही करै छी लेकिन जब दादा दादी नहि रहै छै तब ओकर नाना नानी करै छै ओकर देखभाल इस तरहसँ करल जाइ छै कि मतलब बच्चाके कोइ परेशानी नहि हो ओकरा अच्छासँ रखना अच्छासँ मतलब सुताना अच्छासँ मतलब खाना खिलाना ओकरा मतलब बच्चाके सहीसँ राखल जाइ छै बात रहले जन्मके एक सालमे मतलब ओऽ कथी खाइ छै की चीज खाइ छै तऽ अधिकतर बच्चा तऽ मतलब मम्मीके दूधे पिए छै आओर ओकरा नहि तऽ कोइ प्रोटीन शेक देल जाइ छै या कोइ भी चीज मतलब अधिकतर तऽ बच्चा सभ दूधे पिए छै नहि तऽ ओकरा कोइ मतलब सेरेलैक्स तेरेलैक्स अबै छै एकगो पिएवला कोई चीज वएह सब देल जाइ छै बच्चा सभके आओर किछु नहि